کھیل لوگوں کو جسمانی اور ذہنی تندرستی بہت زیادہ ادا کرتے ہیں اس لیے سبھی کو کھیلنا چاہیے کھیل جسمانی اور ذہنی تندرستی ادا کرتے یہ ساتھ ساتھ وہ سماجک تندرستی بھی ادا کرتے ہیں جس سے مائنڈ فریش رہتا ہے اور اس لیے ہر کسی کو کھیل کھیلنا چاہیے اور اپنی تندرستی میں سدھار لانا چاہیے کھیل اس طرح کھیلنا چاہیے تاکہ جسمانی اور ذہنی تندرستی آ سکتے سبھی کو کھیلنا چاہیے اور جو جو آدمی کھیل نہیں کھیلتا ہے اس کو بھی بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں اس لیے کھیل بہت ضروری ہے جیسے میں نے کچھ آدمیوں کو دیکھا ہے وہ گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں کچھ ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں نہیں کھیل سکتے ہیں اور نہیں کھیلتے ہیں اس سے اس کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مٹاپا بڑھنا اور کیا بولتے ہیں بی پی بی پی کا آ جانا یا پھر مائنڈ اسٹپٹ ہو جانا اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں جو اس کو جکڑ لیتے ہیں جس سے ان کی بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے سبھی کو کھیل کھیلنا چاہیے جسے جسمانی اور ذہنی تندرستی آ سکے